हेल'

आयौ बे दैयाव बिराद ना दङ ना फिथिख्रि नास्राय बिदिफोरखौ मोनो आरो सारब्लानो नाथुर फिथिख्रि ना बिदिफोर दङ आरो नों हमफैगोन नामा हो मोनो मोनो जि ना दं बेहाय ना फिथिख्रि ना माबा मा होनो नाथुर ना बेफोरखौहाय मोनला बायथारो ओरैनो ओमफ्राय सारब्लाबो नास्राय बायदिसिना फोरखौ मोनो आरो फैयो फैयोब्लालाय फैब्लानो जाबाय ओंखारनो हागोन मोनो बेहाय ना दंथारो जायगायाबो मोजांना ना थाग्रानो नोंसिनिथिंलाय आंनावबो गंसेल' दं न' खाथियाव बिना होनो हागोन दे आं न' खाथिनियाव नोंसिनिथिंलाय माबायदि माबायदि ना मोनो बाल दैसा फिसाफ्राव

जोंनिथिं बारा साम' गैया ना फोराबा मोनो आरो साम'फोरखौ बारा मोना ओमफ्राय खांख्रायफोरखौबो मोनो मोननाया ओमफ्राय मोनायाव हमब्ला बांसिन मोनो आरो खांख्रायफोरखो ओमफ्राय सानावबा बे नाफोरखौ मोनो आरो नाथुर फिथिख्रि बिदिफोरखौ मोनो फैयोब्ला दा हमहैनो हागोन आरो सारहैनो हागोन गुरोब्ला गुरनो हागोन औ दे